جی میں نے ڈرائنگ کو بہتر بنانے کے لیے یوٹیوب سے کئی ساری نئی نئی تکنیکیں سیکھی ہوں اور خاص طور پر آرٹ فار کڈس ہوب مددگار ثابت ہوا ہے مجھے اور ہمیں ان ویڈیو سے شیڈنگ اور لائن ورک کے بارے میں سیکھنے کو ملا ہے جسے مجھ میں اپنے آپ میں امپروو دیکھنے کو ملا ہے ویسے میں مختلف آن لائن کورس جوائن کی ہوئی ہوں نئے نئے تکنیک کو سیکھنے کے لیے اور اس پلیٹفارم پر پیشہ ور فنکار اپنی مہارتیں آسان طریقے سے سکھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں نئی نئی تکنیک سیکھنے میں مدد ملتی ہے مجھے تعاون ملتی ہے اور امپروو ہوتا ہے اور میرے دوست وغیرہ بھی میری تعاون کرتے ہیں اسے سیکھنے میں جو آرٹ اسکول سے وابستہ رکھتے ہیں اور میں انسٹا گرام پر بھی آرٹس آرٹسٹ وغیرہ جو ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے فنکاری کو دکھاتے ہیں اسے دیکھ کر مجھے تحریک ملتی ہے اور میں سیکھتی بھی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے آپ میں خود امپروو دیکھتی ہوں میرے خیال سے مستقبل میں میری مہارت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی آن لائن کورس سے مجھے کافی مدد ملتا ہے